برتن دھونا ایک اچھا عمل ہے ہم قسم قسم كے كھانے كھاتے ہیں تو جس برتن میں ہم كھانا كھاتے ہیں اس برتن كا صاف كرنا بھی ہم پر فرض ہے تو ہم برتن كو كئی طریقوں سے صاف كرتے ہیں كبھی ہمارا كھانا نارمل ہوتا ہے تو ہم نارمل طریقے سے برتن صاف كر لیتے ہیں كبھی ہم آئیلی كھانا كھاتے ہیں تو اس صورت میں ہم برتن كو ون یا سرف سے صاف كرتے ہیں یا نمبو سے صاف كرتے ہیں اور ماسنے والے جو برش ہوتے ہیں اس كے ذریعہ سے ہم برتن كو اچھی طریقے سے صاف كرتے ہیں اور ون كے ذریعے برتن بالكل صاف اچھی طریقے سے ہو جاتا ہے گاؤں دیہات میں برتن ایک اور طریقے سے صاف كیا جاتا ہے راكھ كے ذریعے اور یہ برتن صاف كرنے كا سب سے بہترین طریقہ ہے اس میں برتن بالكل طرق سے بالکل صاف ہو جاتا ہے اور لائٹ آنے لگتی ہے اور گاؤں دیہات كا یہی طریقہ چلا چا چلا جا رہا ہے لیكن ہم شہروں میں برتن كو اچھی طریقے سے صاف كرنے كے لیے ون كا استعمال كرتے ہیں سرفوں كا استعمال كرتے ہیں اور بھی بہت سارے لیكویڈ آئے ہیں آ چكے ہیں ماركیٹ میں برتن كو صاف كرنے كے لیے جس سے برتن بہت اچھے طریقے سے صاف ہو جاتے ہیں تو جو بھی چیزیں ہوں ہم برتن كو اچھی طریقے سے ماس كر صاف كرتے ہیں اور پھر اس كے بعد تین پانی اچھے سے اس كو اس كے اوپر گراتے ہیں تاكہ وہ بالكل اس كے اندر سے مہک بھی ختم ہو جائے